जैसे थाना पर हमारे यहाँ झगड़ा हुआ लड़ाई हुई तो क्या कहते हैं जिसको पालटी मज़बूत हो मज़बूत है वही की सुनवाई होती है जिसके पास पैसा है वही के सुनवाती है और हम जैसे ग़रीब लोग हैं उसकाे सुनवाई नहीं होती है जैसे ग़रीब लोग हैं उसकी सुनवाई नहीं होती है जैसे बड़े लोग हैं हो गया झगड़ा लड़ाई तो उनकी सुनवाई होती है और यहाँ नहीं होता है काग़ज़ हमारा दबा देते हैं और उसको दबाकर धए देते हैं कि कुछ सुनवाई उनवाई नहीं होती है और हमारा भी वहाँ हमारा और मार पीट होती है वे जो पैसा देते हैं उसकी सुनवाई होती है जो पैसा नहीं देते हैं उसकी कुछ भी सुनवाई नहीं होती अ उसका काग़ज़ भी आगे चला जाता है वकील होता है वकील ऐसे होते हैं के वक़ील ऐसे होते हैं कि जहाँ पैसा पाते हैं वही काम करते हैं नहीं पैसा पाते हैं नहीं करते हैं अ उसका काग़ज़ भी दबा देते हैं जब बोलते हैं कि यह काग़ज़ लाओ वह काग़ज़ लाओ और इसको ऐसे करो ऐसे करो तभी तुम्हारी सुनवाई होगी तभी तुम्हारा काम होगा आगे बढ़ेगा काम अ नहीं नहीं होगा तो यह यह ग़रीब लोग को उस तो थाने में और हर एक जगह दलाली भी होती है थाने में और घूस भी दे दो पुलिस लोग के तभी भी सुनवाई होती हैं पुलिस लोग सुनते हें हमारा काम करते हैं तब हम रिपोट आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ाकर तो वही ता जज भी ऊं जज भी हो ऐसे करते हैं सब वक़ील भी दलाली के काम जज भी सब आज कल पैसा पर घूस चलती है पैसा है तो हमारा हर काम होगा नहीं होए पैसा तो नहीं होगा और ग़रीब लोग कितने सारे ग़रीब हैं कि कहाँ पाएँगे पैसा देंगे कहाँ ओ जो बड़ा बड़वा है और उसकी सुनवाई होती है उसका सब कुछ होता है और उसके कारोबार हाँ चलता रहता है और ये ग़रीब लोग मारे जाते हैं हर वक़्त वो ग़रीब लोग के यहीं सुनवाई होती और बड़े लोग सबकी होती है सुनवाई पैसा होता है पैसा है तो काम है पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है काम नहीं चलता बिना पैसे के पैसा सब कुछ होता है यह जज भी काग़ज़ कहते हैं यह लाओ वह काग़ज़ लाओ तभी तुम्हारा आगे जाएगा आगे बढ़ेगा आगे यही होगा सनसा बहुत पैसा खाते हैं बहुत पैसा खाते हैं कहाँ से लाएँ कहाँ से नहीं मेरा थाने में थाने में वो भैया वही सब कुछ होता है